आंनि देरसिन गोहोयानो जादों जि खामानिखौ आं मावो बे खामानिखौ आं गासिबावबो जाफुंसार जानो लुगैयो जेरै मैगं थाइगं गाइनायावनो होन बेफोरखौ आबाद बुथुमनायाव बेखौबो देरहाजानो लुगैयो आरो बे आबादखौ नस्थ' खालामोबा आं गोसोयाव दुखु मोनो बिनिखायनो बे आबादखौ जेरै बोखांनो हायो फिथाइ थाइजासिम जोथोन लानो हायो होमब्ला आं गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो जेखि माहोनो खामानि मावा मानो गेलेनायावनो होन गेलेनायावबो बेबायदिनो गोसोया लोरबां जायोब्ला जेरै जेनो बेखौ दुखु मोनो ओमफाय नाजायै नाजायै नाजायोबा जों देरहानाय मोनो बेखौ जों गोजोन्नाय मोनो आरो जेखि बाथ्रा बुङा मानो बेवबो जेनो आं लोरबां मोना आरखि देरहाजानो लुगैयो जेखि बाथ्रा बुंनायाव मानो जेरावखि थाङा गासिबो बाथ्रायावनो देरहाजोनो लुगैयो